ہمارے ملک ہندوستان کے ایک عظیم مجاہدِ آزادی حضرت ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کے اوپر کی زندگی پر لکھی گئی ایک کتاب جو منفرد اپنی اپنی اہمیت کی حامل ہے جس کا عنوان ہے اور تلوار ٹوٹ گئی ٹیپو سلطان رحمہ اللہ سترہ سو اکیاون میں پیدا ہوئے اور سترہ سو ننانوے میں پانچ کو ان ان کی شہادت ہوئی ان کے اوپر لکھی گئی کتاب میں بار بار پڑھتا ہوں ان سے مجھے بہت سارے ترغیبات ملتے ہیں ان کے ہمارے ملک سے محبت کس طرح کی جائے اور ملک کی محبت میں جذبہ کا کا انسان کا جذبہ کیسا ہو ہاں میری بہت خواہش ہے کہ جیسے دنیا میں بہت ساری چیزوں کے اوپر فلمیں بنائی جاتی ہے ایسے ہی ایک مکمل اور صحیح انداز میں حضرت ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کے اوپر فلم بنائی جائے